नमस्कार मैम मेरी कंपनी में नई गेमिंग देखिए हमारी कंपनी में नया गेमिंग प्रोजेक्ट आया है जो पूरे देश में लागू होने वाला है तो आप इसके लिए वर्कर रखिए उन्हें बताइए इस काम के बारे में समझाइए कि यह एक प्रजेक्ट है इसमें गेम खेलना है इसके माध्यम से वह जानकारी दी जाइएगी किन्हें सैलरी नहीं होती वैसे तो वर्कर काम तो करते हीं हैं पहले वे काम करेंगे उसके बारे में जानकारी लेंगे ऐसे करते करते फिर उनकी सैलरी मिलेगी देखिए अगर वे काम करेंगे तो हम ऊपर और बात करेंगे उनके काम के लिए तो उनकी सैलरी की भी बात करेंगे तो उन्हें सैलरी मिलेगी बाद में आप पहले बात कीजिए उन्हें इस काम के लिए उनके उन्हें जागरूक कीजिए फिर सैलरी की बात करते हैं कितने लोग हैं देखिए आप सैलरी की टेंसन मत लीजिए सैलरी मिलेगी पहले आप उन्हें काम करने के लिए तैयार कीजिए चलिए ठीक है नमस्कार